हमरा सभ जे खाना बनबैत छियै अनेक प्रकारके खाना बनाबैत छियै भात दालि भात बनाबैत छियै दालि तरुआ भुजबा भुजिआ आलूके तरुआ परवलके तरुआ करैलाके तरुआ कदीमाके कोबीके आलूके बहुत चीज हरेक प्रकारके तरुआ दालि सब्जी बनैत छै ओहिमऽ कन्ना बनैत छै मसल्ला लागैत छै तेल नीमक हरदि प्याज लहसुन धनिआ मिरचाइसभ दयकऽ ओहिमऽ पका बनबैत छियै ताहिकऽ बाद भात बनाबैत छियै अदहन दैत छियै चाउरकऽ धोइकऽ ओहिमऽ डालैत छियै भै जाइ छै पसबैत छियै ढकि दैत छियै ताहिकऽ बाद दालि बनाबैत छियै दालि बनैक दालिकऽ अदहन दैत छियै ओहिम दालि दैत छियै नीमक हरदि मिरचाइ प्याज ओकरा बनैक ओहितर ढकिकऽ राखि दैत छियै ताहिकऽ बाद हम भुजिआ बनाबैत छियै आलूके तऽ ओहिमे प्याज कचका प्याज मिरचाइ तेल भुजिआकऽ बनैक राखि दैत छियै मसल्लामऽ हरदि नीमक धनिआ मिरचाइ तहिकऽ बाद हम करैलाके तरुआ बनाबैत छियै तऽ ओकरा करैलाकऽ उबालि छियै उबालिकऽ ओकर बीच आर निकालिकऽ पिसैत छियै ओहिमे मसल्ला दैत छियै धनिआ मिरचाइ लहसुन प्याज ओकरा दयकऽ पीसकऽ सभकऽ झोलिकऽ ओकरा लोहिआमऽ दैक झोलै छियै झोलिकऽ ओकरा ओहिमक करैलामऽ कऽ मिलेकऽ फेरसँ ओकरा तड़का लगाबैत छी तेल दैत छियै तेल दयकऽ करैलाकऽ दैत छियै तब की कहय छै ओकरा तड़का लगाबैत छियै भै गेलय मछली मछली आनैत छियै खरीदकऽ ओकरा बनबैत छियै धुएत छियै धोइकऽ तब मसल्ला दैत छियै ओहिमऽ धनिआ मिरचाइ हरदि प्याज पीसकऽ मिलयकऽ ओकरा फ्राइ करैत छियै फ्राइ करिक ओकरा बनबैत छियै तरही दयकऽ तब ओकरा रखैत छियै उतारिकऽ